हेलो हाँ देब हँ बड़ामे बेचै छिए हँ एहिमे मालदह कोना हइ मालदह आम कोना हइ सओ रुपैए किलो हँ हँ बढ़िआँ छै मालदह तऽ कथी हइ तऽ ओतहिए हइ चालीस तीस नहि तऽ पैँतिस एनाहिए होतै अभी नया गाछ ने हइ पुरान हँ पुराना होतै तब ने सस्ता तखनी नया ने हइ तऽ ओकरो कलकतिओके ने रहै

फूल फुलपारोमे ओहन होतै ओ मालोदहसँ बेसी होतऽ ओतऽ डेढ़ सओ आम

हइ हइ अभी अहाँ कतेक कहै छिए कतेकमे अहाँ लेबै कहबै तब ने बिज्जू होतै इएह थोक लेबै तऽ थोकमे कम हँ थोकमे कम भऽ जेतै हँ खुल्लामे एक किलो दुइ किलो लेबै तऽ ओहिमे तऽ कम नहिए होतै थोक लेबै तऽ थोकमे कम भऽ जाएत अहाँ हमरासँ खरिदबै हमरासँ खरिदबै अहाँ बेचबै हँ हँ

बीस रुपैए हँ बीस हँ सओ रुपैए ज्यादामे अँए मार्केटसँ सस्ते माल तऽ देब हुँ चलू जे कहै छिए से हटाउ अस्सिए रुपैए दऽ देब फेर हँ दऽ जाएब

चालीस रुपैए नहि देब पैँतालिस दऽ देब हँ अहाँ पचास रुपैए बेचि लाउ